आमच्या गोंयात भांगरभूंय हो कोंकणी न्युजपेपर येता तर रोमी कोंकणींत गुलाब हो न्युजपेपर येता दुरदर्शनाचेर तर खुबूच कोंकणी कार्यावळी जातात देखीक मुलाखती रस्तो नाट्य सर्ती अश्यो साबार कार्यावळी कोंकणीतल्यांन दाखयतात गोंयच्यो घडामोडी कोंकणीतल्यांन न्यूज सांगतात रेडियोचेर तर कोंकणीचो खुबूच वापर जाता कोंकणी कांतांरां तर गोंयकारांची आवडीचींच कोंकणी पदां धालो फुगड्यो नाटकुलीं संवाद हे सगळें आमकां रेडियोचेर आयकुपाक मेळटा चडशें सगळेच कोंकणीतल्यान आसता प्रादेशीक खबरो प्रादेशीक घडामोडी हें आयकुन लोकांचेर कोंकणीचो प्रभाव खुबूच पडटा